हमर राज्य बिहार राज्यके सांस्कृतिक पहिचान आओर अपनेक जिला मैथिली भाषाके मधुबनी जिलाके मैथिली भाषाके भूमिकाके बारेमे आइ हम बात करू तऽ हमर राज्यके सांस्कृतिक पहिचान अछि जे पहिन पहिरावाके बारेमे बात करू तऽ माथापर मुरैठा आओर कुर्ता पैजामा पहिरैत छथि सभ लोकनि आओर एहिमे छठ पूजा सेहो मनायल जाइत छथि साँस्कृतिक कार्यक्रम सेहो होइत अछि आओर हमर मिथिलाके अहाँके जे नृत्य कला अछि ओ जट जटिन अछि आओर एतय खेती बाड़ी सेहो अहाँके अभी तक बैलसँ करैत छथि लोक किसानसभ मैथिली भाषाके भूमिका अछि जे अपनेके छोट जाति छोट लोक पैघ बड़ लोकनिसँ संस्कारसँ बात करैत छथि जाहिमे जे जेठ छोटके सभ एक दोसरेके सम्मान दैत छथिन आओर एतुका खाना पीना रोटी चावल इएहसभ छथि धन्यवाद